कल्पना चावला इक कुड़ी ही जिन जेह्ड़ी स्पेस उप्पर गेई ही उन्न अपना ते नांऽ रोशन कीता पर अपने मम्मी डैडी दा अपने स्कूल दा अपने मींस के अपनी उन्न सिटी दा बी नांऽ रोशन कीता अपने ग्रांऽ दा नांऽ रोशन कीता होना एह् ना कल्पना चावला कोला जियां कल्पना चावला मींस के अग्गें पुज्जी इ'यां सानूं बी अग्गें पुज्जना बढ़ना चाहिदा जियां जियां ओह्दे च इ'यां जियां ओह्दे च इन्ना ओह् हा जियां ओह्दे च इन्ना कानफिडेंस हा कि में अग्गें बढ़ना ऐ अग्गें जाना ऐ जियां अग्गें मून पर उप्पर गेई किन्ना कानफिडेंस हा ओह्दे च किन्ना अग्गें मून पर जाने दा ते इ'यां अहीं बी जाई सकने न पर इ'यां सानूं बी मैह्नत करनी ऐ पौनी अग्गें जाने दी सानूं ते जियां फिर इ'यां अज्ज दे पेरैंटस ऐ इ'यां कुड़ियें गी आखदे कि तुस पढ़ो अग्गें मेहनत करो ओह् करो ते अग्गें मेहनत करो अपनी मींस कि अग्गें पुज्जो कुछ बढ़ो जियां कल्पना चावला ने नांऽ रोशन कीता इ'यां तुहें बी अपना नांऽ रोशन करो अपने मम्मी डैडी दा करो अपने पेरेंट्स अपने स्कूल दा नांऽ रोशन करो इ'यां अपने ग्राएं दा अपनी सिटी दा नांऽ रोशन करना चाहिदा ते इ'यां पैह्ले पेरैंटस होंदे कि अपनी कुड़ियें गी बाह्र निं जान दिंदे हे उ'नेंगी आखना तुसें पढ़ना निं तुसें घर दा कम्म करो तुस ओह् करो फिर इ'यां थोह्ड़ा थोह्ड़ा इ'यां जियां ट्रडिशनल चेंज होंदा गेआ ते फिर इ'यां ट्रडिशन चेंज होंदा गेआ फिर अग्गें सानूं फिर अग्गें पैरेंटस बी थोह्ड़े थोह्ड़े मींस कि अग्गें पढ़न पेरेंटस बी अज्ज दे पढ़े लिखे दे न अग्गें ओह् बी चांह्दे कि साढ़े बच्चे बी पढ़न कुछ लग्गन अग्गें कुछ ना कुछ त्यारी करन अग्गें कुछ बढ़े ओह् ते कुछ मींस कि अपना मींस कि अग्गें पढ़ियै कुछ अपना कम्म करे अपनी नौकरी लाए कुछ जियां अज्ज दी पीढ़ी ऐ आई पी एस आफिसर लग्गा दियां कुछ मींस कि अज्ज दियां कुड़ियां इन्नियां स्ट्रगल करा दियां कि अहें अग्गें कि मुड़े अग्गें मुड़े कोला बी अग्गें पुज्जना इ'यां अज्जकल दी कुड़ियें गी अग्गूं मींस कि अज्जकल दी कुड़ियें इन्नियां स्ट्रगल करा दियां कि अग्गें पुज्जचै अग्गें मेहनत करचै जियां जेह्ड़ियां बाकी कुड़ियां जेह्ड़ियां जेह्ड़ियां मेह्नत करा दियां उब्बी जैदा मेह्नत करनी चाहिदी उ'नेंगी इ'यां अग्गें मेह्नत करियै उ'नेंगी बी अग्गें पढ़ना चाहिदा उ'नेंगी बी अग्गें बढ़ना चाहिदा अपनी मींस कि जैदा तूं जैदा उ'नें

जैदा तू जैदा उ'नेंगी पढ़ना चाहिदा कन्नै अपना ते नांऽ रोशन करदियां अपने पेरैंटस दा नांऽ बी रोशन करदियां उ'नेंगी अग्गें तू अग्गें जैदा बढ़ना चाहिदा जियां कि फिर जियां अज्ज दियें कुड़ियें गी जैदा मेह्नत कर दियां न अग्गें पुज्जन ओह् अपना मींस कि अग्गें पुज्जा दियां न ओह् ओह् बी मेह्नत जैदा गै करा दियां न पर थोह्ड़ा टाइम ते लगदा गै ऐ मेह्नत करने गी